आर्तवार जो ॾींहुं हुओ मूंखे बि जीनियूं खपंदियूं हुइयूं मां हली वियो वेवान मॉल ठाणे में उते जीनियुनि जी ॾाढी सेल लॻलु हुई अलॻि अलॻि ब्रांड जूं कम्पनी वारा बीठा हुआ छा त मनु भावनियूं जीनियूं लगी पई हुयूं मूंखे बि जीनियूं खपंदियूं हुयूं जंहिंजे करे मां अलॻि अलॻि स्टोरनि ते वञां पियो स्टोरनि ते घुमंदे घुमंदे सेल्समेन मूंखे चङियूं ही जीनियूं ॾेखारिन पिया अलॻि अलॻि कलरनि जूं मुंहिंजे साइज़ जूं जंहिंमें हिकु कम्पनी मूंखे ॾाढी वणी ऐं मां सेल्समेन खां उहे चारि जीनियूं कढाइयूं अलॻि अलॻि कलर जूं अलॻि अलॻि डिज़ाइन जूं उहे मां ट्राइल रूम में पाइ करे ॾिठियूं त उहे फिट बि हुइयूं ऐं स्ट्रेचेबल बि हुइयूं सेल्समेन मूंखे चयो त इहे ॾाढी सुठियूं आहिनि ऐं हिननि जी चङी सेल बि थी आहे मुंहिंजे विश्वास ते इहो तव्हांजी इहो जीनियूं वठी वञो मां बि चारि जीनियूं हुननि खां अलॻि अलॻि कलर जूं अलॻि अलॻि डिज़ाइन जूं वरितियूं जेके मूंखे ॾाढियूं सुठियूं बि लॻन पइयूं ऐं उहे मूंखे हुननि पैकिंग करे ॾिनो त मां घरु खणी आयुमि घर वारनि खे बि ॾाढी पाइ ॾेखारियूं त जीनियूं वणनि पइयूं ॿई सुयूं वठी आहियो आहे जीनियूं जीनियुनि खे ॾाढे सुठे नमूने हुननि ठाहिनि थियूं कम्पनियूं जंहिंजे करे जीन्स जी डिमांड वधियलु आहे ऐं जीन मूंखे ॾाढी सुठी बि लॻंदी आहे पेंट खां वधीक त जीन मूंखे वणंदी आहे हिन करे मां जीनियुनि जो शौक़ीन आहियां ऐं हर टाइम मॉलनि में वञी अलॻि अलॻि ब्रैंड जूं अलॻि अलॻि कम्पनी जूं जीनियूं वठी ईंदो आहियां हमेशा ही जीन ई मूंखे वणंदियूं आहिनि पाइणु